हेलो प्रणाम जी हम अमल कुमार झा पाहिटोलसँ प्रणाम

अर्थशास्त्रके सम्पूर्ण ज्ञान तऽ एकटा टेलीफोनिक वार्तामे सम्भव नहि अछि तहन तऽ वर्तमान जे आर्थिक स्थिति छै आर्थिक मन्दी छै ताहिपर जे चर्चा चाहैत छी से अहाँ कऽ सकैत छी अहाँ पुछू ओ हम जबाब देब हँ हँ आर्थिक स्थिति की आर्थिक स्थिति ककर आर्थिक स्थिति एकटा किसानके एकटा व्यवसायीके कि एकटा जे छै से सामान्य आदमीके देखियौ कोइ जे नहि नहि सभसँ पैघ गप्प छै जे कथीके बिजनेस करैए कोइ व्यापर जे करैए से खेती बाड़ी जे कऽ रहल अछि तऽ सभसँ पैघ गप छै जे खेती खास कऽ कऽ बिहारके खेती निर्भर छै वर्षापर आओर वर्षापर निर्भर छै तऽ एखन तऽ फिलहाल जे तीन साल या चारि साल वर्षा भेलैए ओ बड्ड बेसी वर्षा भेलैए ताहि कारण जलजमावके स्थिति छै आ जलजमावके स्थितिके कारण जे लो लैण्ड छलै ओहिमे फसल नहि छै और जे अपर लैण्ड छलै कि ओहिठाम पानि टिक नहि रहल छै तऽ ओहूमे पैदावार कमे छै तथापि जे छै किसानसभ प्रयास कऽ रहल छथि तऽ पैदावार घटलासँ जे छै आर्थिक स्थिति कमजोरे हेतै आ जे पैदावार भइयो रहल छै जेना धानेमे या गहुँमेमे ओहिमे दाना कम रहैत छै खखरी बेसी रहैत छै तऽ ओकर उचित मूल्य सेहो नहि भेट पबैत छै आओर सरकार जे किनैत छै ओकर पेमेन्टके शेड्यूल जे छै से ओहो कनिके लम्बा होइत छै तऽ किसानके आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय भऽ रहल छै लेकिन जँ मौसम सङ्ग देलकै जँ वर्षा समयपर भेलै आओर उन्नत बीज सरकार द्वारा प्राप्त भेलै सरकारी सहयोग प्राप्त होइत रहलै डीजल पटवन लेल डीजल या समयपर नीक बीजके उपलब्धता या कृषिमे जे छै माटिके जाँच जे एखन सॉयल कार्ड हमरा नहि लगैए जे अहूँके गाममे किसान सभकेँ भेटल हैत जे समयपर माटिके जाँच होइत हेतै तऽ जाबे तक ईसभ चीज मूलभूत आवश्यकता जे छै माटिके जाँचके अनुसार खेतिके विचार आओर ताहि हिसाबसँ उन्नत बीज आओर ओकर खाद आओर ओकर जे छै से कीट पतङ्गसँ सुरक्षा इत्यादिके जानकारी जाबे तक नहि प्राप्त हेतै ताबे तक ओ केना करतै तऽ आ ओसभ करयमे जे छै से कनिके लोकके अपनो आगू बढ़य पड़तै किसान सलाहकारसँ सम्पर्क करय पड़तै किसान सलाहकारके माध्यमसँ कृषि विभागके लगमे जतेक जानकारी छै वैज्ञानिकसभ औताह वैज्ञानिकसभ अहाँके खेतके मूल्याङ्कन कऽ के अहाँकेँ जे छै जानकारी देता जे अहाँके खेतमे कइ तरहक चीज भऽ सकैए आओर ओहिसँ केना लाभ हैत तऽ एखन जेना केन्द्र मखान अनुसन्धान केन्द्र जे दरभङ्गामे खूजल छै तऽ बहुत गोटे जे छै धान आओर गहूम छोड़िके आ मखान दिश अग्रसर भेल छथि आ ओ चूँकि जे छै खेतमे जकरा खेत छलनि ओहिमे जँ तीन फिट गड्ढा कऽ के ओकर खेती कऽ के ओसभ जे छै ओकरा बढ़ा रहल छथि आब जे छै से नव एकटा जे छै से प्रयोग भेलैए ओहिसँ हुनका आर्थिक समृद्धि बढ़लनि हेँ तऽ ठीक छै ठीक छै आओर किछु जानकारी चाही

हँ तऽ ओहिमे तऽ सभसँ नीक उएह अछि जे जे खेतमे अहाँ धान गहूँम करैत छलहुँ ओकर पैदावार कम छले तऽ ताहि द्वारे ओहिमे एकटा बोरिंग गड़ाकेँ पानि दियौ आ मखान या सिघाड़के खेती करू ओकर जे आरि छै ताहिपर पपीता केराके जे छै लगाउ गाछ तऽ अहाँकेँ आमदनी बढ़ि जायत केरा पपीता मखान या सिङ्घाड़के खेतीसँ अहाँकेँ जतेक खेत छल ताहिमे तिगुना आमद हैत तिगुना आमद हैत तऽ अहाँके आर्थिक स्थिति अनेरे समृद्ध हैत आ सङ्ग सङ्ग कारी माँछ जे होइए टेङ्गरा सेहो अहाँ ओहिमे जे छै से उपजा सकैत छी ओतबे पानिमे मखानक खेतमे टेङ्गराके खेती सेहो बढ़िआँ होइत छै आओर जँ थोड़े बत्तख पोसि लेब तऽ जे छै आओरो अहाँके ओकरा अण्डा बेचके या बत्तखके बच्चा बेचके ओ अहाँके भऽ सकैए ई सभटा मानि लिअ दू एकड़ या चारि एकड़ या पाँच एकड़ जे खेत अइ ताहिमे एक सङ्गे पचगुणा जे छै से मुनाफा भऽ सकैए हँ नहि माय सॉइल कार्ड लेल अहाँके कृषि सलाहकार जे छथि अहाँके क्षेत्रके हुनकासँ अहाँ सम्पर्क करू हुनका कहियौन जे हमरा एतेक खेत अछि आओर ओ सभसँ पहिने तऽ अहाँकेँ किसान सम्मान निधि भेटैए कि नहि भेटैए अहाँ रजिस्टर किसान छी अहाँ तऽ अहाँ किसान सलाहकार से जतेक योजना अबैत छै से जानकारी प्राप्त करू आ हुनका अहाँ अपन खेतके बारेमे जानकारी दऽ के सलाह लिअ जे हम जे मानि लिअ अपन खेतमे मखानके खेती या सिंघाड़के खेती करब आ ओकरा सङ्गे पपीता केरा या माँछके खेती करब बत्तख पालन करब तऽ अइमे सरकार हमरा कतेक सहयोग करत सब्सिडी कतेक भेटत हमरा कतेक लागत आ हम केना करी हमर माटि ओहन अछि कि नहि या हमर जे क्षेत्र अछि से ओहि योग्य अछि कि नहि तऽ एहि लेल किसान सलाहकार सभसँ पहिने अहाँकेँ आवश्यक छथि जे हुनकासँ अहाँ सम्पर्क करी आ तकर बाद ओ कृषि विकास केन्द्र जे होइत छै ताहिमे जाके अहाँ सम्पर्क करू मधुबनीमे ओकर कार्यालय छै अहाँकेँ ओहिठाम जे छै से एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट बाँकी तऽ जे छै धान गहूम एहिसभ लेल तऽ छैहे अहाँ सभमे जा के जे छै जानकारी लऽ सकैत छी आ ओहिमे अहाँके पपीताके केराके बत्तख पालनके मत्स्य पालनके ई सभटाके जानकारी भेट जायत जे केना करी आ ओहिपर सरकार अहाँकेँ की की सहयोग करत जी हँ नहि तऽ से आओर किछु जानकारी चाही तऽ कहू हम जे जानकारी देलहुँ से अहाँकेँ उचित लागल कि अनुचित लागल हँ तेँ ने कहलहुँ अहाँकेँ जे पपीता तऽ पहिनेहो बाड़ी झाड़ीमे होइते छलय आँय केरा सेहो होइते अछि लेकिन एक जगहकेँ बेसीसँ बेसी उपयोग करबै तखन ने फायदा बेसी हैत नहि ओलकेँ पानि बेसी नहि बर्दास्त होइत छै अहाँ जे मतलब जतय माँछ पोसबै जतय सिंघाड़ करबै ततय ओल अहाँकेँ बड्ड नीक नहि हैत ओल लेल जे छै से बालू बलुआह माटि चाही ओल अहाँ पान सङ्गे कऽ सकैत छी पानके खेती करी परोड़के खेती करी एहि सङ्गे जे ओलके खेती करब बलुआह जे माटि रहत तऽ ताहिमे ओ अहाँकेँ हैत दोरस माटि चाही ओहि लेल हँ आओर खूब बिकाइत छै पानके उपयोग आब खाली पान खाइमे नहि भऽ रहल छै पानक उपयोग बहुत रास दवाइ बनबयमे भऽ रहल छै पानक उपयोग जे छै बहुत रास मधूर बनबयमे होइत छै मूल गप्प छै जे बाजार तक अहाँ अपन जे उत्पाद रहत तकरा पहुँचेबै तखन ने अहाँकेँ लाभ हैत मूल्य प्राप्त हैत या मुनाफाके आशा करबै कोनो चीजमे धाने गहूँम सरकारके द्वारा अहाँ बिक्री करबै आ अपने करबै कोनो बनिआँके हाथे दुनूमे अन्तर अछि ने तऽ मूल गप्प छै जे अहाँ अपन उत्पाद ककरा बेच रहल छी अहाँके उत्पादके गुणवत्ता कतेक अछि सरकारके एकटा मापदण्ड बनल छै तदनुसार अहाँकेँ उत्पाद अछि कि नहि अछि एकर जे जानकारी अहाँकेँ नहि अछि आओर अहाँ ओहिपर ध्यान नहि दैत छी तहन अहाँ लाभक आशा तऽ व्यर्थे कऽ रहल छी आओर कोनो जानकारी नहि पोखरि कातमे जे अहाँ बलुआह माटि रहै भीर जकरा कहैत छै पोखरिके भीर ताहिपर ओल पान एकरसभक पपीता केरा ईसभटा चीजके खेती भऽ सकैए आ पोखरिमे अहाँ अपन माँछके खेती करू कहयके मतलब ओकरा पानि बड नहि चाहियै लेकिन पानिके श्रोत चाहियै पानिके नजदीकी चाहियै ठीके कहलहुँ अहाँ सभदिश सभठाम पोखरि छै हर दू सए चारि सए मिटरपर पोखरि छै आओर जे छै से अहाँके प्रणाम प्रणाम प्रणाम एखनहुँ कोनो जानकारी